हेल्ल' औ नों एन्ट्रेन्स इग्जामआव माबायदि हाया ए ओमफ्राय मार्क्सआ माबायदि फैगोन बायदि

खालामाहाय जायखि जाया मार्क्सआलाय गोरा कुइस'नआलाय गोरा गोरा फैखादों आंबो हाखायाखै गैया हायाखै आंबो बोरै जागोनथाय बेखौनो गिगासिनो दङ आं गोरा गोरा फैथारबायना कुइस'नआबो

गैयालै हाथाराखै टुवेन्टिफोरानो फैगोन ना फैया थाय ओरैनोथ' थार्टिआवसो जायोना बेनो नोंनालाय बेसेबां फैगोन बायदि आयु मालाय नों बांसिन हाबावदोंसो होनबालाय औ एडमिस'नआ मोननाय नङा आरो बेथ' इउनिभारसिटि लायबावसोना

माबोरै जाबावगोनथाय औ जि हार्ड हार्ड फैयो कुइस'नआनो कुइस'नआनो हार्ड हार्ड फैथारोना बेनिखायनो एसे खस्त' मोनबाय

औ औ माबोरै जाबाव नांगौ औ माबोरै जाबाव नांगौथाय औ एसे उनावहाय ना

औ दे